हमरा जे छै किछु दिन पहिले चार्जरके आवश्यकता रहै जेकरा वजहसँ मतलब पहिले हम चार्जर ले लेल रहियै लेकिन ओ चार्जरके क्वालिटी अच्छा नहि रहै जेकरा वजहसँ मोबाइल जल्दी चार्ज नहि हो पाबै रहै आओर हम किछु दिन पहिले मार्केट गेल रहियै चार्जर तऽ थोड़ा महँगा दलकै मतलब चारि सए लागलै लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छा छै नीक छै जेकरा वजहसँ हमर मोबाइल तुरन्त चार्ज भए सकै छै आओर हमर मतलब कही जाना छै तुरन्त जाना छै तऽ मोबाइल चार्ज नहि छै तऽ एकरा वजहसँ हम अच्छेसे तुरत फास्ट काम कए रहल छै आओर अच्छा अच्छा चार्जर छै सैमसङ्ग कम्पनीके मतलब चार्जर बहुत अच्छा छै